जों जि दानाया जि सोंनाया आखायजोंनो सोङो सोरखि खादिनि खुदिनि नांजोबगौ जि सोंनायाव बिदिनो जों फारौ मेगन फाहार आगर दाउराइ देख्रेब आगर गिदिर बिदिनो लाउसं आगर बिफोरबायदि जि दाजोबो माइदि गोनां फाखुवा मास्राइस फोरनि पलिष्टार फोर बिफोरबायदि खुनदुंजों जों जि दायो दख'ना दायो सिमा दाबाय जोमग्रा दानानै जोमबाय बिफोरबायदि जों दाबाय बिदिनो जों खस्थ' सोंबाय माइदि होलाय थुनलाय मुस्रा सालाय बिदि खालामनानै दाबाय लुबाय बिफोरनो बुरजा जालांबाय बिदिनो लाबाय एखमबा दस्ता गाहाम आत्था गाहाम गांब्रै गांबा सयखान गाहाम गामसाफोरब्लाथ' बुरजा सोंबाय गामसाफोरखौ बांसिन फाखुवाफोरखौ दायो आरो जों बांसिन पलिष्टार बो दानाय जायो आगरफोरालाय मेरला दङ दालाजोबबाय गोदोथ' बे फाहार आगरफोरखौसो दाखायोमोननालाय फारौ मेगन दाउराइ मोख्रेब आगर गिदिर लाउसं आगर बिफोरखौसो दाखायो आरो गोदो दा बिदिखौनो दायो दाथ' बिदि नंलाना गोदोनिबायदि मास्राइस फाखुवाफोरखौ पलिष्टार फोरखौ जोमग्रा सोंबाय जोमग्रा गुदुंबो दाबाय जोमग्रा फिसा दाबाय गामसाखौ दाबाय बिदिखौनो दानाय जाबाय जों दानायाथ'